ठीक ठाक तुस सनाओ आं जी आं जी उऐ बोल्ला ना साहब साढ़ी दुकान बी कठुआ गै आं जी आं जी आं जी आहो उऐ बोल्ला नै उऐ बोला नै बोल्लो बोल्लो ते साढ़े सारे मसाले तुस आई जाओ आई जाओ आं असें चौल बी रक्खे दे बासमती दे ते थाह्नूं स्हाबै दा गै लाह्गे तुस आओ ते सेही इक्क बारी दुकानां पर आओ इंया घर थोह्ड़े रेट होंदे पैह्लें चीज़ दी क्वालिटी दिक्खो उस स्हाब दा रेट लाह्गा हून घर गै तुस रेट तुप्पन लग्गे ते घर थोह्ड़े ना रेट सनाई सकना आं जी आं जी साढ़ा किरायना स्टोर ऐ थाह्नूं सब्ज़ी सब्ज़ी आह्ली दुकानां उप्पर गै मिलग ते थाह्नूं किरायना दा जो बी समान ऐ ओह् थाह्नूं देई ओड़ग सारा जो बी आं जी ते ओह् दाल दि्क्खो आं क्वालिटी दा स्हाब होंदा हल्के दी बी क्वालिटी ऐ उंदा रेट घट्ट होंदा इक्क बधिया क्वालिटी ऐ उंदा रेट दूआ होंदा ते आओ ते दस्सना हून अंऊ तुसेंगी घर कियां क्वालिटी ऐ केह् रेट स्हाब दा ओह् दुकानै र पुज्जगे ते फ्ही गै पता लग्गना ओह् सत्तर लेई जाओ क्वांटल लेई जाओ आओ ते स्हेई दुकानै र फोनै थोह्ड़े कम्म होंदे ओह् कोई निं कोई निं ऑटो ई किराया देई ओड़ो ते लेई जाओ आई जाओ आई जाओ